मैथिलीके भाषामे बहुत तरह बदलाव आबि गेल छै जकरा हिन्दी भी बीच बीचमे दए दै छै बीचमे इंग्लिशो आबि जाइ छै कुछ भाषाके संस्कृत भी यूज करि लै छै बहुत सारा भाषा ओकरामे आबि जाइ छै मिलि जुलि जाइ छै जेना कुत्ता कहै छै कुत्ताके मैथिलीमे कुक्कुर कहै छै जे कुक्कुर लेकिन पहिले मैथिलिमे हुए रहै जकरा हम आप कुत्ता कुत्ता हिन्दी शब्द आबि गेलै आओर इंग्लिशो शब्द कभी कभी डॉग कहि दै छै जे कि इंग्लिश आब तऽ हिन्दी जादा प्रभाव पड़ै लगलै संस्कृत कम भए गेलै जे मैथिली भी आब धीरे धीरे कम भए रहल छै लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग मैथिली आब बोलै लागल छै जकरा बहुत सारा व्यवस्था करल जाइ छै कुछ गाँवसबमे मैथिलीके जानकारी भी देल सिखैल भी जाइ छै भाषा कुछ शब्द एना छै जे कि घरमे कहाँ जाइ छियै तब कहै छै कहाँ गेल रहियै कोन गोइंग ई सब भाषा आबि गेल छै इंग्लिशमे भी